हमरा सबके जबानामे रेडिओ आर सब नहि छलै नहि छै आब आब हमरा सबके जबानामे ने टीभीओ छै हमसब फोने सब जादा इस्तेमाल करै छियै हमसब फोन आरमे बब्लु डब्लु मोटु पतलु आर बहुत बहुत चीज देखै छियै बब्लु डब्लु देखै छियै तऽ ओहिमे बब्लु डब्लु रहै छै लक्खा रहै छै लक्खा रहै छै तऽ हमसब बब्लु डब्लुमे देखै छियै तऽ लक्खा रहै छै तऽ लक्खा लक्खा जाइ छै पेड़ काटै लए पेड़ पेड़ काटयवला मशीन छै तऽ हमसब देखै छियै तब बब्लू डब्लू दुन्नू जाइ छै गड़ी चलाके तऽ लक्खाके पेड़के देहे पे लक्खाके गिरा दै छै पेड़ पे गिरा दै छै तऽ लक्खा लक्खा हल्ला करए लागै छै लक्खा हल्ला करए लागै छै तऽ लक्खा लक्खा गोली उली चलाबे लगै छै तऽ फेर लक्खा गोली उली चलाबे लगै छै तब बहुत सब चीज सब होइ छै तऽ फेर ओ काटुन देख लै छियै तऽ फेर ओ काटुन हटाके फेर बालबीर देखै छियै तऽ बालबीरमे देखै छियै तऽ बालबीरमे बहुते सारा परी सब छै ओ छै तऽ बहुत सारा परी सब छै बाल परी सब छै भयंकर परी सब छै बहुत्ते सारा परी सब छै सब परी सब परी सब अपन अपन रक्षाके लिए सब अपन अपन स्टीक रखै छै सब सब बालबीरके अच्छा से साथ दै छै बच्चा उच्चाके बहुत अच्छा से साथ दै छै जाहिसे कि भयंकर परी भयंकर परी रहै हइ बदमास छै भयंकर परी बदमास छै भयंकर परीके सब बालबीर आर सब सब परी सब मिलके मारलै मारै छै शक्ति से अपन अपन सब बहुत छौड़ा अच्छा से सब देखै छियै तब बालबीर आर बालबीर आर देखै छै देख लेले छियै ताहिके बाद अच्छा सा सब देखके ओहिके बाद अच्छा अच्छा सब चीज देखैत रहै छियै नाँच आर देखैत रहै छियै उएह पे अरे अथी बहुत अच्छा रोमैंटिक गाना आर बजैत रहै छै तब सब हमसब देखैत रहै छी तब ओहिके बाद सब देख लै छियै तऽ मोटु पतलु देखै छियै तऽ मोटु पतलुमे मोटु पतलुमे चिंगम सर बहुते सब बहुते सब छै सब देखैत रहै छियै मोटु पतलु सब मोटु खूब खुब सिंगहारा खाइ छै तऽ हमसब देखै छियै तऽ मोटुके मोटु सिंगहारा खाइ छै तऽ मोटु कि दिमाग फ्रेश हो जाइ छै तऽ मोटु शक्ति से सब काम करै छै तऽ शक्ति से काम करै छै तऽ मोटु सबके मोटु मोटु सब सबसे लड़ाइ करै छै सबसे लड़ाइ करै छै तऽ सब सबसे लड़ाइ करै छै तब तब पतलु तब पतलु पतलु इधर उधर करै छै तऽ चिंगम सर गड़ी गोली मारै छै तऽ चिंगम सर गोरी मारै हइ तऽ गोली उपर से नारियल गिरै छै नारियल गिरै छै तऽ चिंगम सर गिरिए जाइ छै तऽ गिरिए जाइ छै तऽ फिर घसीटाराम आबै छै तऽ घसीटाराम आबै छै तऽ फिर मोटु आ पतलु बोलै छै की बोलै छै से हय कि हमसब चिड़ियाँ बनै छै तऽ सब चिड़ियाँ बनै छै तऽ चिड़ियाँ बनै छै तऽ गाछपे बैसै जाइते देरी गाछ पे बैठै लए जाइ छै तब जाइ छै तब चिड़ियाँ सब देखके हुनका से डरै छै तऽ गिद्दर छै तऽ फेर चिड़ियाँ सब फेर भगा दै छै तऽ चिड़ियाँ सब माथा आर नोँचे लागै छै तऽ फिर से ओसब भागि जाइ छथिन फेर एगो बड़का गाछ पे जाके बैसै छथिन उजरका गाछ पे बैसै छथिन तऽ ओहिपे जाइ छथिन तऽ छै तऽ ताहिकेबाद फेर ओसब ओकरा सबके भगा दै छै तऽ फेर ओ सब उड़ै छै तऽ गिर जाइ छै तऽ गिर जाइ छै तऽ फेर फेर हुनका सबके घसीटाराम शक्ति दऽके अथी से फेर ओकरा ठीक करि दै छथिन तऽ करि दै छथिन तऽ फेर फेर बहुते छौड़ा सब चीज सब होइ हइ फेर मोटु मोटु अथी चारि चक्का चलबै छै चारि चक्का चलबैत चलबैत फेर सिंगहारा ओकरा पेट दिमागमे पत्ती नहि चलै छै तऽ छै तऽ फेर सिंगहारा मँगबै छथिन सिंगहारा आबै छै तऽ सिंगहारा खाके फेर गड़ी स्पीडमे चलबै छै ताहि लए मोटु मोटु पतलु एकदम अच्छा दोस्त रहै छै तऽ दुन्नूके इधर उधर होइ छै ताहिके ताहिके बाद बहुत छौड़ा सब चीज सब इधर उधर होइ छै तब तऽ ताहिके बाद हमसब फेर फेर से इधर उधर करै छियै फेर कभी टी भी आर आयल आल तऽ हमसब टी भी आरमे देखली टी भी आरमे देखली की बहुत सारा अच्छा अच्छा सब चीज सब देखय छिअय टी भी मे देखलियै एकदम बढ़िऑं बढ़िऑं बढ़िऑं काटुन आर आयल तनी तनी गो चै बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं काटुन सब आबै छै तऽ हमसब बहुत बढ़िऑं से मोन से देखली देखली तब जब हमरा सबके मोन नहि लागै छै तऽ हमसब काटुन टी भी चलाके हमसब काटुन देखै रहै छै अच्छा से अच्छा काटुन देखै छी बढ़िऑं बढ़िऑं काटुन सब बहुत देखै छियै जाहिसे की ट्वाइज गेम सब देखै छियै ट्वाइज गेम सब हमसब बढ़िऑं बढ़िऑं से देखै छियै तऽ गेम सबमे बहुत जादा मन लगय छै बहुत जादा मन लागै छै तऽ हमसब बहुत गेमके बहुत आस हम्मे आर बहुत बड़ा चीज सबके काटुन सबके बहुत हमसब आशिक छियै तऽ छियै तऽ हमसब बहुत जादा काटुन आर देखै छी कभी कभी चिट्टी आर बहुत इधर उधर करै छै कभी हाथी चिट्टी मोटा हाथी आर इसब इसब देखै छियै तऽ सब बहुत बहुत सारा सब चीज सब देखै छियै सब हाथी सब हाथी हाथी जाइ छै चिन्नी हाथी जाइ छै लकड़ी तोड़ै लए तऽ चीटी जाइ छै लकड़ी बिछे लए तऽ चिन्नी बिछे तऽ हमसब देखै छी तऽ बहुत सारा सब चीज सब देखै छी बहुत बहुत काटुन सब बहुत बहुते काटुन सब देखैत रहै छियै तऽ बालबीर आर फेर देखे लागै छियै फेर मोन भेल तऽ दोसर सब देखैत रहली बालबीर देखली तऽ बालबीर भयंकर परी आर बहुत सब चीज देखली ओहिमे डुबा डुबा एक सब रहै छै तोबा तोबा सब रहै छै ओ डुबा डुबा एक डुबा डुबा दू डुबा डुबा तीन सब रहै छै सबके देखै छियै तऽ बहुत बढ़िऑं मोन लागै छै हमसब टी भी मे बहुत मोन लगाके देखै छिअय हमरा सबके बहुत ज्यादा मोन लगय छै कभी कभी ओइमे मैचो आर देखली तऽ बहुत मोन ज्यादा उ ज्यादा मोन लगय छै